अठ जनवरी ॿ हज़ार ॿावीह ॿारहं फरवरी ॿ हज़ार टेवीह अरिड़हं मार्च ॿ हज़ार चोवीह पंज अप्रेल ॿ हज़ार एकवीह पंज मार्च ॿ हज़ार इकवीअ